ایک مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ فلم میں فیشن شو کی کہانی دکھائی جا رہی ہو جہاں آپ کے فنون کو اور آپ کی جگہ کو اہمیت دی جا رہی ہو اس فلم میں آپ کو ایک ماہر فیشن ڈیزائنر کا کردارملتا ہے جو اپنی انوکھی فنون کی مدد سے مختلف دنیاوی ماحولات کے تصویریں تخلیق کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیشن شو کی تیاری کے دوران آپ کی داستان اور تجربات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں جوکہ فلم کی کہانی کو گہرائی دیتے ہیں اور ویورز کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں